उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार सतरि पंद्रहं मार्च ॿ हज़ार अठ टे जनवरी उणिवीह सौ असीं हिकु डिसंबर दो हज़ार हिकु पंज डिसंबर ॿ हज़ार नव